हैलो बॉम्बे होटल मां गिरीश कुमार थो ॻाल्हायां जेको तव्हांखे हाणे थोरी देरि पहिरियों मां तव्हांखे कुझु ऑडर लिखरायो हुओ दाल पकवान ऐं दाल चांवर भींडियुनि जी भाॼी बिहनि जी भाॼी जेके मुंहिंजा पंज दोस्त पिया अचनि उन्हनि जे लाइ लिखराई जेको पापड़ सलाद माजून मिठाई ऐं जेको बि ऑडर ॾिनो मां तव्हांखे त हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि थी वई आहे जेके मुंहिंजा दोस्त हुआ उहा अचनि कोन था पिया त उन जे करे इहा थोरी त माफ़ी घुरंदुमि त इहो ऑडर तव्हांखे रद करिणो पवंदो त ऐं ॿी ॻाल्हि जेके मां तव्हांखे पैसा मोकिलिया हुआ जेको मुंहिंजो ऑडर हुओ तव्हांजो एकवीह नंबर उन ऑडर खे तव्हांखे रद करिणो अथव ऐं जेके बि आइटम मां लिखराया हुआ दाल पूड़ी ऐं जेकी बि सब्जी हुयूं तव्हांखे उहा जब लिखरायूं हुयूं उहा सभु रद करिणियूं अथव ऐं ॿीहर मां तव्हांखे इहो मौक़ो ॾींदुमि ऐं मां तव्हांखे माफ़ी थो चाहियां पियो ऐं जेकी मां तव्हांखे पेमेंट कई मतिलबु पंहिंजे खाते जे द्वारा त मां उहो वापसि सोचणु चाहियां पियो पोइ हाणे तव्हां मां त तव्हांखे फोन पे सां कयो हुओ फोन पे खाते सां तव्हां भली इहो ई नंबर मुंहिंजो गूगल पे बि अथव फोन पे बि अथव की तव्हां चाहियो त तव्हां इहे मूंखे वापसि करे सघो था पिया पर वरी बि मां तव्हांखे माफ़ी थो चाहियां पियो जेको बि तव्हांखे आडर ॾिनो मां इहो दाल चावरनि जो बिह पटाटा भाॼियुनि जो दिलि सां त मां खाइण बि सोचियुमि की भई दोस्तनि खे खाराईंदुमि पर हाणे दोस्तनि जी मजबूरी आहे त उहा अची न सघियां त उन जे करे मां माफ़ी चाहिंदुसि त उन लाइ बि